ریاست اتر پردیش ہیلتھ کیئر فراڈ رشوت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ عوام کو معیاری اور شفاف صحت کی خدمات فراہم کی جا سکے یہ اقدامات صحت کی سہولتوں کے معیار کو بہتر بنانے اور غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے پر مرکوز ہیں مفت یا کم لاگت صحت کی دیکھ بھال سہولیات اتر پردیش حکومت نے عوام کو مفت یا کم قیمت صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے مختلف اسکیمیں متعارف کرائی ہیں ان اسکیموں کا مقصد ہے کہ کم آمدنی والے افراد اور کمزور طبقوں کو معیاری صحت کی خدمات میسر آئیں حکومت نے متعدد اسپتالوں کلینکس اور صحت کے مراکز کو یہ سہولتیں فراہم کی ہیں تاکہ ہر فرد چاہے وہ مالی طور پر کمزور ہو صحت کی بنیادی ضروریات دستیاب ہوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ عوام کو معیاری علاج بغیر کسی اضافی مالی بوجھ کے ملتا ہے جس سے رشوت یا فراڈ کے امکانات کم ہوتے ہیں آن لائن نگرانی حکومت نے صحت کی سہولتوں کی فراہمی میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لئے آن لائن نگرانی کے نظام کو فعال کیا ہے اس نظام کے ذریعے صحت کے مراکز اسپتال اور کلینکس کی کارکردگی کی نگرانی کی جاتی ہے آن لائن پلیٹفارم کے ذریعے مریضوں کی شکایاتِ علاج کے اخراجات اور فراہم کی جانے والی خدمات کی جانچ کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی سرگرمی یا بدعنوانی کا فوری پتا چل سکے اور اس پر بروقت کارروائی کی جا سکے اس نظام سے صحت کی سہولتوں میں شفافیت بڑھتی ہے اور عوام کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے قانون سازی اتر پردیش حکومت نے ہیلتھ کیئر میں رشوت اور فراڈ کے خلاف سخت قوانین بنائے ہیں ان قوانین میں غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے سخت سزائیں اور جرمانہ شامل ہے قانون سازی کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی بدعنوانی رشوت یا فراڈ کو قانونی طریقے سے روکا جا سکے حکومت نے ان قوانین کے نفاذ کے لیے مخصوص ایجنسیوں اور اتھارٹی کو مقرر کیا ہے جو صحت کے شعبے میں عمل درآمد کی نگرانی کرتی ہیں اور کسی بھی خلاف ورزی پر فوری کارروائی کرتی ہیں فارمیسوں اور اسپتالوں کی نگرانی صحت کے شعبے میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے فارمیسوں اور اسپتالوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے حکومتیں مختلف معائنہ ٹیمیں اور مانیٹرنگ قائم کیے ہیں جو صحت کے مراکز کی کارکاردگی دوائیوں کی قیمتوں اور علاج کے معیاری جانچ کرتے ہیں اس کے علاوہ حکومت نے اسپتال اور فارمیسی میں کوئی بھی غیر قانونی سرگرمی یا بدعنوانی کی نشاندہی کرنے کے لیے عوامی شکایت کے نظام کو بھی فعال کیا ہے خلاصہ اتر پردیش حکومت کے اقدامات صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں شفافیت معیاری خدمات اور عوامی اعتماد کو فروغ دینے کے لیے ہیں مفت یا کم قیمت صحت کی سہولتیں آن لائن نگرانی سخت قوانین اور اسپتالوں اور فارمیسوں کی نگرانی یہ سب مل کر صحت کی سہولتوں میں بہتر لانے اور فراڈ یا رشوت کی روک تھا کے لیے کام آ رہی ہیں ان اقدامات سے نہ صرف عوام کو بہتر صحت کی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں بلکہ صحت کے نظام میں اعتماد اور شفافیت بھی بڑھائی جا رہی ہے